अज्ज दे गाने ते कन्नै पराने गाने च बड़ा अतंर ऐ उं'दे लफ्ज जेह्कड़े होंदे हे ओह् बड़े शैल होंदे हे स्पश्ट होंदे हे अज्ज दे टाइम उप्पर गाने दे लफ्ज किश उल्टे सिद्धे बे काटे लफ्ज आस्तै नां कोई ढंग ऐ नां तरीका पैह्ले इन्ना सोह्ना मतलब सरल तरीके कन्नै गांदे ते गाने गाने बिच्च भाव होंदा हा अज्ज दे टाइम उप्पर भाव भाव घट्ट ऐ इ'यां भुड़की भुड़की गांदे रौंह्दे कड़ी कोई गाना आ दा कड़ी कोई अज्जकल नमां ओह् चले दा रैप सिगिंग ओह् रैप सिगिंग बिच्च इ'यै बोलदे रौंह्दे जल्दी जल्दी बोलदे रौंह्दे किश समझ नी आंदी ऐ मतलब गाने उ'नें भलेआं इ'यां बे काटा करी टकाए दा पैह्ले गाने होंदे हे इन्ने शैल शैल लता मंगेशकर जी दे गाने सुनी लैओ तुस किशोर जी दे गाने सुनी लैओ तुस गाने होंदे हे उस जमाने च इ'न्ने सोह्ने सोह्ने इ'यां सुनियै बंदे गी आ हा अराम आई जंदा हा दिले च अज्ज दे गाने इ'यै टोनी कक्कर गी लेई लेओ नेहा कक्कर दे भ्राऽ ऐ इ'यां गाने बनांदा कनेह् गाने बनांदा खोता जन खोता जन समझ नी आंदी ऐ मिगी ओह्दे ते गाने बे काटे बे काटे भैने नाम कन्नै चला दा जागत नेईं तां फेल ऐ बिलकुल अज्जकल एह् गल्ल बी नी ऐ अज्जकल नमें सिंगर बिच्च बी ओह् गल्ल ऐ बा अज्जकल दा दौर गै नेहा अज्जकल दे मतलब बच्चे ने कि उनेंई नां फास्ट म्यूजिक चाहिदा नच्चने आह्ला इ'यां लाउड आह्ला ओह् अज्जकल तां करियै लोक मतलब घट्ट उसी ध्यान दिंदे बड़ा घट्ट सोचदे के हां असें एह् गाना सुनना एह् गाना सुनना मेरा मेरा अपना मनपसंद गाना हा कभी चांद डले ते मेरे दिलै च आई जाएयां ते इन्ना शैल गाना ते गाए दा महालक्ष्मी अयर ने गाए दा ऐ साउथ इंडियन लेडी इन्ना शैल गाए दा इन्ना शैल गाए दा उस गाने बिच्च एह् भाव ऐ शाम डलगी ते मेरे दिलै बिच्च आई जाएआं ते इक बार आई जाह्गा तां दबारा बाह्रै नी जाएआं छड्डियै मिगी कन्नै शैल सोद्ध अज्ज दे गाने बिच्च ओह् चीजां घट्ट होई गेदियां पैहले गाने बड़े शैल हे इ'न्ने शैल के मनै च भाई जंदे हे अज्ज बी अस सुनने ते पराने शैल लगदे नमें गाने इ'यां